ایسے بہت سے آن لائن سائٹس ہیں جس كو میں یوز كرتا ہوں اپنے روز مرہ تحریک كے لیے جیسے كہ انسٹا گرام فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ انسٹا گرام پہ اپنی پوسٹ ڈالنے كے لیے نئی ویڈیو دیكھنے كے لیے اور روزمرہ كی خبریں دیكھنے كے لیے اس كو میں یوز كرتا ہوں اور فیس بک پر بھی اسی طرح اور نئی نئی ویڈیو اور نئی یوز وغیرہ نیوز وغیرہ اور نئی چیزیں دیكھنے كے لیے اور اس پر بہت سی اہم اہم خبریں دیكھنے كے لیے اور آج كل كے ماحول اور حالات میں جو كچھ چل رہا ہے اس كو دیكھنے كے لیے استعمال كرتا ہوں اسی طریقے سے انسٹا گرام پر بھی آج كل وائرل ویڈیو جو بہت سی چلتی ہیں ان كو دیكھنے كے لیے استعمال كیا جاتا ہے اور آج كل ریل بھی انسٹا گرام پہ بہت زیادہ چل رہی ہے اس كو میں یہ دیكھتا ہوں اور اپنے دوستوں كے پاس سے شیئر كرتا ہوں تاكہ وہ بھی دیكھیں اسی طرح ریل اپلوڈ كرتا ہوں ریل بناتا ہوں اور اسی طرح بہت سی متحرک چیزیں ہیں جس كو میں آن لائن سائٹ كے لیے یوز كرتا ہوں